हमारे क्षेत्र में मृत्यु दर के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि हमारे यहाँ कोयले का खदान है जिससे कोयला कोयले जैसे राख कोयला गर्दा इत्यादि जैसी उड़ चीज़ें उड़ती हैं जिससे हमारे यहाँ पानी प्रदूषित हो जाता है हमारे यहाँ जो धुल हमारे नाक में जाता है उससे इसी प्रकार से हमारे यहाँ बहुत सारा प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण इससे लोग ज़्यादा मरते हैं और हमारे यहाँ शिशुओं के लिए टीकाकरण उपलब्ध है जैसे कि छोटे बच्चों को पाँच साल से नीचे के बच्चों को हमारी सरकार हमारे यहाँ की सरकार मुफ्त सरकारी चिकित्सा वाले आते हैं और छोटे बच्चों को पाँच साल के नीचे वाले बच्चों को टीका लगा के चले जाते हैं जिससे हमारे यहाँ के छोटे बच्चे ठीक तरह से रह पाते हैं